ہیلو السلام علیکم جی میری بات پی ایم کے وی وائی آفیسر سے ہو رہی ہے جی تو سر ایک کام تھا جی وہ حال ہی میری شادی ہوئی ہے جس میں میں نے اپنا ٹائٹل تبدیل کر لیا ہے جی تو اسی کے حساب سے اپنے ڈاکومینٹ کو اپڈیٹ کروانا ہے جی تو اس کے لیے ہم کو کیا کیا ڈاکومینٹ لگے گا جی ہے جی وہ بھی ہے جی یہ کب تک ہو جائے گا اچھا اٹھائیس تاریخ تک او سر یہ اپڈیٹ کیجیے گ کب اچھا سولہ تاریخ کو کیجیے گا مطلب بیچ میں بارہ دن سر اس میں خرچ کتنا آئے گا اچھا بارا سو ہاں اور وہ ڈاکومینٹ نہیں بتایا کہ کیا کیا لے کر کے آنا ہے جی جی جی ہاں سر ہاں سر سر وہ پین کارڈ کو بھی تو کریکٹ کروانا ہے اس میں بھی پہلے والا نام ہے جی اچھا پین کارڈ میں اٹھائیس دن لگ جائے گا اوہ ہاں تو آپ آفس کب کھولتے ہیں اچھا ساڑھے دس بجے ہاں تو سر تھوڑا جلدی کر دیجیے گا کہیں جانا ہے مجھے ہاں تو ساڑھے دس گیارہ تک میں پہنچ جاؤں گا ہاں وہ پیسہ کتنا رکھ لوں گا پاکیٹ میں اچھا بارہ تیرہ سو بارہ تیرہ سو میں تو پورا کام ہو جائے گا جی جی ہاں آن لائن والا کتنا لے گا اچھا دو سو روپیہ ٹھیک ہے دو سو اس کو دے دیں گے اور باقی آپ کو دینا ہے چودہ سو جی جی دے دیں گے دے دیں گے اچھا میں پہنچتا ہوں سولہ کو ساڑھے دس بجے ٹھیک ہے السلام علیکم